तहन तऽ जानवरमे गायके जादा चलती यऽ चलि रहल हत गायमे रहऽ दियौ बन्झापन जादा आबि गेलय हँ एहि दुआरे हमसब गाय पालय छलहुँ तऽ गायमे कए बार ओकरा सिमेन दियलियै सक्सेस नहि लै छै तब ओकरा किछु कहलखिन जे नहि एकरा मिर्लन मिक्चण दियौ तऽ मिर्लन मिक्चण देलियै तब ओइपर फेर उ बन्झापन ओकर दूर भेलय आओर ओकरा हम फेर पालऽ लगलियै पालैत पालैत गायके फेर हम गाय गाभिन भेल फेर रहऽ दियौ बछड़ा देलक उ तऽ ओकरा किछु कहलखिन खानामे एकरा की दै छियै खाना कहलियै यौ एकरा हम दै छियै से ठठेरके कुट्टी दै छियै आओर झट्टा कहलखिन नहि एकरा भुसा दियौ खाइ लए गायके भुसा देबय तखने सक्सेस करत तब रहऽ दियौ जे ओकरा भूसा आओर कहलखिन सुपर दिअ हम अपने रहलियै मकइ उपजबय छी गेहुँ उपजबय छी रहऽ उ हमरा से दियै मकइ गेहुँके झट्ठा दियै तऽ सक्सेस नहि भेलय कहलखिन जे सेन्टरमे दूध दै छी ओइसँ आमदनी होइए तऽ सेन्टरवला कहलखिन कहलियनि हुनका कहलखिन यौ अहाँके गायके जादा खायल नहि होइए खाइक नहि होइए तऽ की करियै ओकरा मिर्लन मिक्चण दियौ तऽ मिर्लन मिक्चण देखलियै सुपर देलियै तब खेलक देलहुँ गायके तऽ खयलक दू बार कऽ ओकरा सानी लगा दै छी एक बेर तऽ सबेरमे रहऽ दियौ गायके दुहि लै छी हमसब तैके बादमे ओकरा खान पानमे फेर खाना देलहुँ ओकरा लगेलहुँ सुपर दऽ देलहुँ दू किलोके एक किलो दाना तैके भूसा दऽ देलहुँ पॉँच किलो आओर तब उ गाय खाइ छै खयलाके बादमे फेर र फेर शाम भेल चारि बजे फेर ओकरा हम लगा दै छी गायके एवम प्रकारसँ गायमे हमरा रहऽ दियौ बहुत घाटा बुझायल तैके बाद हम गायके छोड़ि देलियै बंझापन बड्ड भेलय तऽ आब भैंस रखने छी आओर गायके असलियतमे हमरा ओकर दूधो खायमे हमरा नहि इच्छा करय ओइसँ हमरा अहाँ निमक रोटी दऽ दियौ उ बढ़िआँ लेकिन गायके दूध हमरा नहि इच्छा होइए तै दुआरे भैंस रखय छी भैंसमे ओतेक तरज्जु नहि छै भैसके बड़ एथी छै भैंस के है वा लऽ जाइ छी नदीमे नहा दै छियै नहेलाके बाद मलै छियै फेर भैंसके खोलि दै छियै भैंस जाइए ढाबमे चरैत रहै छै अपनो चलि अयलहुँ घुमि फिर कऽ फेर घरपर अबय छै ओकरा भूसा लगा दै छियै भूसा खयलक दाना दऽ देलहुँ खा कऽ चैन भऽ गेल भैंस